ہندوستان میں اردو بولنے والے طبقے دواؤں کی بہت ساری روایتوں روایتی شکلوں اور علاج کے طریقوں کو اپناتے ہیں وہ دواؤں کے لیے بہت سارے طبقے بہت سارے طبقے ایسے بھی ہیں جو دواؤں کے لیے جڑی بوٹی استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ جھار کھنڈ میں لے سکتے ہیں جھار کھنڈ میں آدی واسی لوگ جب ان لوگوں کی صحت خراب ہوتی ہے تو وہ لوگ دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور دواؤں کے استعمال کے طور پر وہ لوگ جڑی بوٹی لیتے ہیں اور جڑی بوٹی ہی ان لوگوں کے لیے کارآمد ہوتی ہے جڑی بوٹی ہندوستان میں بہت پہلے زمانے میں پہلے زمانے میں لوگ صرف اور صرف جڑی بوٹی سے ہی اپنا علاج کرتے تھے اور پھر بعد میں ترقی ہوئی لوگ دھیرے دھیرے ایجوکیشن حاصل کیا اور پھر انگریزی دواؤں کا استعمال کرنے لگے انگریزی دواؤں کا استعمال کرنے لگے اور وہ اور ان کو معلوم ہوا کہ انگریزی دواؤں کے اندر بھی یہی جڑی جڑی بوٹی استعمال کرتے ہیں انہیں جڑی بوٹیوں کو فریش کر کے ان انگریزی دواؤں میں استعمال کرتے ہیں اور وہ پھر وہ اس چیز کو چھوڑ کر پھر وہ ان انگریزی دواؤں کی طرف بڑھے جن میں جلد صحتیاب ہوتے ہیں لوگ اسی طرح سے لوگ مطلب صحت کے دیکھ بھال کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں